बिजली औंदी औंदी ते कट बी बड़े मारदी ओह् बंद बड़ी होई जन्दी मिगी नी औंदा आड़ेओ बरत बंद होई जंदी ते इन्नी गर्मी होंदी ऐ कदें ओह् नेईं होऐ निजगेटेर नि होऐ तां मरी जन्ने गर्मी कन्नै हां ते बिजली आह्ले मेंटे मेंट बंद करू उड़दे ध्या ध्याड़ियै दी कोई चार बारी करदे बंद इन्नी गर्मी ऐ इन्नी गर्मी ऐ इयां मरी जंदा माह्नू गर्मी कन्नै आ ते हून हून लगी ऐ ठंड ठुंड होन थोह्ड़ी थोह्ड़ी ठंड लगी ऐ होन तां खरी ऐ ओह् बी बधी ऐ दिन बी बधी गेआ थोह्ड़ा अ'ऊं आक्खनी टैम बधी गेआ हून गर्मी होई गेई सर्दी होई गेई हून सर्दी बी होई गेई ऐ आ ते हून सर मिगी सर्दी ठंड बी बड़ी लगदी मिगी ठंड बी बड़ी लगदी बिस्तर लोड़दा मुट्टा नेहा सूट गर्म गै लोड़दा ते मती गर्मी बी नि साह्रदी तां जिंद तिड़कदी जे मती गर्म चीज़ होऐ जे मती ठंड होऐ तां ठंड बी लगदी आकड़ी जन्दी जिंद दो अड़ी शरीर मेरा मांदा बड़ा यरो शरीर बड़ा मांदा मेरा सौहे केह् हाल ते स्यालें केह् हाल ऐ जिंद तिड़कदी मेरी इ'यां फ्ही ओह् महाराज जिगेटर बी ऐ उब्बी चलदा उब्बी चलदा उब्बी चलदा उब्बी उब्बी किन्ने क चिर चलग कदें उब्बी बंद होई जंदा जेल्लै मते भखे दे आखदे कियां बंद होई जंदा तौले बड़ा मुश्कल स्याल सोहा बड़ा मुश्कल होआ दा हून आगडियां आया स्याल हून खबरै केह् बनदियां हून किन्नियां हून नेईं होग बिजली हून आवै खरे हून नेईं कट मारन हून आवै अजें ते आवा दी नि हे ते ते अ'ऊं मते दिन होएआ उट्ठ दे अ'ऊं किन्ने दिन होएआ गेदे उट्ठै डंगर मेहीं चारनियां निं मेहीं रक्खी दियां में गमां रक्खी दियां भिड्डां बक्करियां रक्खी दियां चारनिया उनेंगी घा शा देना बन्ननियां चारनियां नि जाना आह्नियै बन्ननियां पानी पलैना मेहीं मेहीं बी घा शा देना पानी पलैना बन्ननियां खोलनियां